हाँ अब बात रही साधन की साधन में रेल के लिए सबसे सुंदर यात्रा होती है रेल की लिए क्योंकि यहाँ से जाने के लिए सबसे सुंदर रास्ता एक बार हम भी जाना चाहते थे हमारा टिकट था लड़के ने करा दिया था बॉम्बे जाना चाहते थे घर से गए वहाँ पर अपना सर समान लेकर ट्रेन में बैठ गए ओ बैठने पर दो चार साथी मिल गए वहाँ पर अब बकायदे स्लिपर होता हैं ए सी होता हैं जिसका जिस प्रकार से भाई भावना होती है जिसा जिसके पास बजट होता है उसी प्रकार से अपना काम करता था वहाँ पर गए आराम से पहुँच गए रही बात बस की बस में सबसे सुंदर सबसे अच्छी यात्रा सरकारी बस की होती है उसमें बैठने के लिए हर चीज़ की सुविधायें होती हैं और हर प्रकार के ढंग होता हैं प्राइवेट बस जो होती हैं यह तो लिमिट के पार काम करते हैं सवारिया भर लेते हैं और देर देर पर रोकते हैं चलने में इनके लिए बड़ा बड़ा विलम्ब होता हैं और बैठने के लिए भी प्रशासन नहीं होता हैं और उनको इतना होता कितनी सवारिया भर लें की हमारा ककीया बजल बान जाए इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती हैं रही छोटे वाहन भी हैं छोटे वाहन में आटो ओटो जो हैं यें सब हद से ज़्यादा सवारियाँ भर लेते हैं और सवारियाँ भरने सें आदमी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती हैं जैसे जिसका घुटना हैं कमर हैं दर्द कर रहा हैं उसको बैठने के लिए बहुत बड़ी समस्याएँ होती हैं हर चीज़ के लिए उनको दिक्कत होती है इससे प्राइवेट साधन जो हैं बहुत बड़ धीवान हैं और जैसे और सुंदर रस यात्रा करना हो तो अपना निजी साधन करें निजी साधन करने से भी एभी लोग ज़्यादा इंटेस्ट नहीं लेते हैं इंटेस्ट में कोई के आते लोग कोई दूरी की समझ नहीं आती हैं और पैसे की मांग बहुत ज़्यादा करते हैं ये रही ठी रे साधनों की बैतें हैं साधनों के लिए बहुत सूझ बूझ के काम करना चाहिए इसमें सबसे सुंदर रेलवे और सरकारी बसें हैं प्राइवेटों में जो हैं अनेंक प्रकार की दिक्कतें होती हैं उनके लिए कोई ली लिमिट नहीं हैं कितनी सवारियाँ बैठाना चाहिए कितना सवारियाँ ले जाना चाहिए कैसे करना चाहिए पब्लिक को दिक्कत हो या उनके लिए कोई अनुभूत के लिए उनके पास कोई जुगाड़ नहीं हैं यही सब साधन की दिक्कतें ओ साधन की उपलब्धता की बातें